हेल' अला आं दहाय नोंसिनिफ्राय गारि बुकिं खालामदों मोन ना गारिआनो अबसथायानो गाज्रिसो माथो सिट आबो मोजां नङा लेथ्रा बेलआबो जाया गारिआबो बोराय रायसो